राजस्थान जा माण्हू पंहिंजी संस्कृति जेकी विरासतनि हुन जो जशन इन तरीक़े सां मल्हाईंदा आहिनि उहे हर साल या कुझु टाइम में मेलो लॻाईंदा आहिनि इंटरनेशनल मेलो थींदो आहे जेको देश विदेश जा माण्हू ईंदा आहिनि ॾिसणु जीअं राजस्थान में ॾिसिजे त भई अजमेर ऐं पुष्कर आहे पुष्कर जो मेलो लॻंदो आहे उते ॿाहिरि जा माण्हू बि ईंदा आहिनि उहो मेलो ॾिसणु उते झूला हूंदा आहिनि घुड़ जी सवारी थींदी आहे ऊंठ जी सवारी थींदी आहे हाथियुनि जी बि सवारी थींदी आहे उते माण्हू घोड़ा विकिरण ईंदा आहिनि उन्हनि जो आदान प्रदान भई माण्हू कुझु वठणु ईंदा कुझु ॼण ईंदा आहिनि ऐं मारवाड़ी जो जेको मेलो लॻंदो आहे उन में मारवाड़ी में ॾाढा सुठा मेला लॻाईंदा आइन उन में जेके तीज तैवार बि थींदा आहिनि उहो ॾाढा सुठी तरह जशन उन जो मल्हाईंदा आहिनि जीअं घणघोर तीज त्योहार हूंदो आहे उहो बि ॾाढो सुठी तरह मल्हाईंदा आहिनि ऐं एलीफैंट फैस्टिवल याने की हाथीअ जो फैस्टिवल बि लॻंदो आहे हाथियुनि खे सॼाए करे उन खे सुठियूं पोषाकूं पाराए सुठी तरह सां तैयारु करे वठी ईंदा आहिनि जेके हाथी वारा माण्हू जंहिंजा हाथी हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे सुठी तरह सॼाए करे उन्हनि जी रेस ॾेखारींदा आहिनि उन्हनि जी दौड़ ॾेखारींदा आहिनि उहो डुकंदा आहिनि पहिरियों केरु पहुचंदो उहो अॻियां थींदो ऐं माण्हू वठण बि ईंदा आहिनि ख़रीदारी बि कंदा आहिनि